टेक्नोलॉजी में होने वाली तरक्की से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं जैसे टिकट टिकट पहले कटवाने के लिए मतलब चार पाँच दिन पहले या फिर एक हफ्ते पहले भी कह सकते हैं बोलना पड़ता था किसी को फिर वहाँ जाकर टिकट कटवाना पड़ता था लेकिन आज ऐसा नहीं है आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से और टिकट को हम लोग घर बैठे कटवा सकते थे कटवा सकते हैं और वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है और होटल होटल भी बुक करवाना होता है कहीं जाने के लिए तो पहले वहाँ पे जाकर बोलना पड़ता था साइबर कैफे वाले को और फिर बुक करवाना पड़ता था लेकिन अब ऐसा नहीं है अब हम लोग होटल भी वह घर पे बैठकर बैठे ही बैठ कर सकते हैं और वहाँ साथ होटल के बारे में सारी जानकारी भी हम लोग घर से ही प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि होटल कैसी है वहाँ पर क्या क्या सुविधा है कैसी मतलब वहाँ की वातावरण है कैसा होटल अच्छा है या नहीं है सब कुछ जान सकते हैं बैंकिंग जैसे और बैंकिंग की भी जैसे बैंक की सुविधा के लिए पहले हम लोग बहुत दूर बैंक ब्राँच पे जाते थे वहाँ से पैसे निकालते थे या फिर वहाँ पे पैसे किसी को भेजना होता था तो वहाँ से ट्रांसफर करते थे उसके लिए भी बहुत सारे टाइम लगता था और कभी होता था या फिर नहीं भी होता था लेकिन अब ऐसा कोई बात नहीं है घर बैठे भी हम लोग गूगल पे पे फोन पे पे या पेटीएम पे या ऐसे बहुत सारे अभी सुविधा है जिस पे हम लोग किसी को पैसे भेज सकते हैं या फिर किसी से पैसा मंगवा भी शकते हैं क्योंकि आज आज या फिर अभी से बहुत दिन पहले से ही बहुत सारे टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारा मतलब जीवन में बहुत सारा बदलाव आया है और यूट्यूब यूट्यूब का भी जैसे यूट्यूब में स्टडी कर सकते हैं कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आता है तो वहाँ पे मतलब बोल के सर्च करके समझ सकते हैं क्वेश्चन भी समझ सकते हैं बहुत सारे सर सब जो यूट्यूब पर वीडियो बनाके अपलोड करते हैं वो भी देख सकते हैं और वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं वो भी देख सकते हैं या फिर कभी किसी कारणवश कोई क्लास हो रही होती है और छूट जाती है तो वो भी हम लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे वो क्लास वहाँ पर अवेलेबल रहता है कोई भी वीडियो देखना हो जैसे कोई किसी चीज के बारे में हिस्ट्री वगैरह हिस्ट्री जियोग्राफी या फिर किसी भी चीज को जानने के लिए पहले हम लोग के पास उतना पता नहीं होता था कि कैसे जानना है हिस्ट्री में कुछ सवाल भी आता था तो पता नहीं चलता था कि वो कहाँ से जानेंगे कैसे जानेंगे लेकिन अब सब कुछ फोन में सर्च करके यूट्यूब से सब कुछ पता चल जाता है गूगल पे भी सर्च करके मैप भी पता चलता है किसी कहाँ जाना है वो भी पता कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि गूगल गूगल पे बहुत सारे कुछ हो सकता है